एक लाख सतत्तर हज़ार सात सौ पाँच तीन लाख इक्यासी हज़ार नौ सौ बारह पाँच लाख चौरासी हज़ार तीन सौ नौ नौ लाख अठहत्तर हज़ार चार सौ चार सात लाख पचहत्तर हज़ार पाँच सौ सात